میں نے ایک ٹرالی بیگ لیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ برا تھا میں نے اس کے سارے فیچرس بھی دیکھے تھے لانے سے پہلے جب میں نے وہاں پہ دیکھا بھائی صاحب اتنا بکواس تھا نا وہ اس کے جو چاروں پہیے ہوتے ہیں آگے پیچھے کے پہیے مطلب سیدھے چلنے کے بجائے سائڈ میں ٹیڑھے بیڑھے بھاگ رہے ہیں اور اس کی ٹرالی بیگ کے جو وہ اسٹیل کی جو پائپ وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب اس میں ٹیڑھے ویڑھے ہو رکھے تھے کچھ بھی اس میں اچھا نہیں تھا اس کی جو چین ہوتی ہے چین بھی ارے وہ رف ہو چکی تھی بالکل بےکار تھا اور میں نے ایسی چیزیں لینا ویسے اب چھوڑ دیا ہے ایسی چیزیں لیو یا تو رکھوں ہی مت ہے نا دکانوں میں اپنی جو کہ کسٹمر آ کے اتنا پریشان ہو جائے ہے نا اور پروڈکٹ لو تو ایسا لو جو کہ اچھا ہو ٹرالی بیگ بھائی میں نے لیا تو مگر بہت ہی بےکار تھا پیسے تو گئے اس نے مانے ہی نہیں کہ اس نے بول دیا دوکان والے کہ تم نے اپنے گھر پہ جا کے ایسا کیا ہے میں تو ٹھیک دیا تھا بےکار تھا ٹھیک ہے مگر وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا بھائی میں نے گھر پہ آ کے اس کو چیک کیا تھا ایسا ہی تھا